साड्ढे पंज ज्हार तिन्न ज्हार अट्ठ सौ सतासी दस्स लक्ख अट्ठ करोड़ तिन्न सौ बत्ती अट्ठ ज्हार नौ ज्हार पंदरां ज्हार